हमसभ तऽ बर्तन धोइत छियै तऽ राखसँ रहैत छै तऽ सर्फ धऽकऽ मजैत छियै नहि छुटैत छै तऽ मजनासँ करैत छियै बर्तन साफ नहि होइत छै तऽ सर्फ दय छियै साबुन दय छियै कारी भऽ जाइत छै तऽ मजनासँ मजैत छियै तहुँसँ नहि होइत छै तऽ राखसँ करैत छियै तऽ ओहिसँ मजैत छियै तऽ ओहि सभसँ हमसभ करैत छियै बर्तन बासन झूठ फूस तेल लागी जाइत छै तऽ बेसी कऽ सर्फ धरैत छियै तऽ मजैत छियै तऽ साफ होइत छै तैयो नहि छुटैत छै तऽ मजनासँ स्टील बला मजना रहैत छै तऽ ओहिसँ रगड़ैत छियै तऽ ओहिसँ साफ होइत छै सर्फ दय छियै तैयो नहि होइत छै सर्फसँ तैयो नहि साबुन लगबैत छियै नूर बनेने रहैत छियै छाउरसँ रगड़ैत छियै बर्तन सभकेँ तऽ जे साफ होइत छै तऽ ओहि सभ कऽ कऽ हमसभ साफ करैत छियै तऽ रखैत छियै तऽ बर्तन सभ जड़ि जाइत छै कोइला भऽ जाइत छै तेलोसँ तेलसँ एकदम कारी भऽ जाइत छै ताहिमे सर्फ दय छियै साबुन दय छियै तऽ रगड़ैत छियै तऽ मजनासँ करैत छियै तैयो नहि छुटैत छै तहन राख दय छियै नहि होइत छै तऽ बालू धऽकऽ करैत छियै करैत छियै तऽ मजैत छियै करैत छियै तकर बाद सभचीज बर्तन सभ माजि कऽ धोकऽ धरैत छियै करैत छियै बर्तनसँ साफ करैत छियै तऽ सभ बर्तनके साफ करैत छियै तऽ टैम लगैत छै तऽ ओ के कारीके छोड़बै छियै तेलसँ सभ बहुत भरि जाइत छै तहनके सर्फ धऽकऽ साबुन लऽ कऽ मजबैत छियै करैत छियै तऽ साफ होइत छै तऽ हमसभ धरैत छियै तऽ ओहे सभचीज कऽ कऽ हमसभ साफ सुथर करैत छियै गैसोमे घिना जाइत छै तऽ हमसभ